एह् साढ़ै इत्थै ट्रैडिशनल डिशां होई गेइयां टोडा साग घ्यूर ते कन्नै मक्की दा टोडा होई गेआ साग कन्नै साग होई गेआ साढ़ा अपना घ्यूर छ्यूर मिट्ठे मुट्ठे च कड़ाह कडू सारा चलदा इत्थै इत्त ग्रांऽ च होर केह् केह् बनाना असें इत्त बड़ा शैल इ'यां मजा औंदा घ्यूर अस बनांदे इ'यां कुसा दा जन्मदिन होऐ ते त्यहार बगैरा होऐ तां टोडा ते साग चलदा गै चलदा टोडा साग बगैर साढ़ा दिन नी शुरू होंदा ऐ ते होर बी इत्त चीजां बनदियां मट्ठियां नुट्ठियां मट्ठियां इत्त अस इ'यां जरूरी इ'यां बरतने बुरतने देउदे ते कन्नै खाने पीने रखुदे मट्ठियां इयां होंदियां सख्त जन ते उनें ई खाने मजा औंदा कुतै चाही कन्नै शामी मट्ठियां होई गै जंदियां ते घ्यूर इ'यां बनांदे उसी इ'यां तवे च तवो र इ'यां पानी जन इ'यां इ'यां वेटर जन बनाए दा होंदा उसी ओह्दो'र पांदे ते फ्ही ओह् घुलदा घ्यूर घुलदा नी ओह्दो र इ'यां जमदा ते ओह्दो'रे फ्ही खंड पांदे थोह्ड़ी हारी फ्ही उसी औंदा खाने ई सोआद एह् टोडा जेह्का ऐ ओह् बनदा मक्के मक्क होंदे जेह्की मक्क ओह्दे आटे कन्नै ते आटा आटा अपना पीह् पुइयै ते फ्ही उसदा उसी गुन्नी शुन्नियै ऐ ते मक्कां मुक्कां बनानियां ओहदियां ते मक्कां मक्कां भुन्नियै ते फ्ही मक्के पीह्ना ते फ्ही आटा उटा बनाना ओह्दा ते फ्ही आटे गुन्नना फ्ही आटे गी गुन्नियै ते फ्ही बनाना टोडा टोडा बना जेह्का बनदा ओह् बेलने ने नी बनदा ऐ ओह् हत्थै ने बनदा टोडे असें शैल करियै बनाना इ'यां शैल होना चाहिदा खाने ओह्दे'र पाना मक्खन ते कन्नै इक साग होई गेआ सरसों दा साग इक मर्च होनी चाहिदी लाल जां केह्ड़ी बी मर्च होऐ मर्च होनी चाहिदी खाने ई शैल इ'यां सोआद औनी चाहिदा मर्च ऐ खाने बी ते बाकी होर कोई होर इ'यै इ'यै साढ़ै इत्थै बनदा कड़ाह् कडु कड़ाह् साढ़ै इत्थैं बड्डे बड्डे त्योहर होऐ ते फ्ही तां बनदा कड़ाह् कडु कड़ाह् बी इ'यां मिट्ठा होंदा कड़ाह् सुज्जिया होंदा कड़ाह् बस इ'यै चीजां न